नारी शक्ति का सम्मान हमें करना चाहिए एवं समय समय के अनुसार उन्हें हर गतिविधियों हर खेलों में सम्मिलित करना चाहिए भारत देश में इसकी शुरुवात हो चुकी है जैसे कि पहले क्रिकेट का खेल केवल पुरुष ही खेलते थे आज के दौर में महिलाएं भी खेलती है वॉलीबॉल का खेल पहले पुरुष खेलते थे आज महिलाएं भी खेलती है कबड्डी की जो टीम थी वह पहले पुरुषों की थी आज महिलाओं की भी है इसी प्रकार कई खेल ऐसे हैं जिन पे महिलाओं को स्थान दिया गया है क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी को अधिकार है अपने खेल प्रस्तुत करने का इसी प्रकार नारी शक्ति को सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया है जिससे वह खेल सकें और सरकार तथा अपने गाँव कब अपने समाज व अपने राज्य का एक स्थान बना सकें ताकि लोग महिलाओं को आगे आने का न्योता दे और वह आगे तक खेल सकें वह पूर्वजों द्वारा जो महिलाओं को अलग किया जाता था पुरुषों के खेल से आज वह कई स्थानों पर ऐसा नहीं हो रहा है